भुरगीं शेतां भुरगीं आतांचीं भुरगीं शेतां म्हणल्यार तेंकां नाका म्हणटा तीं आमकां शेतां नाका म्हणोन कित्याक तेंकां रेबें लागता आनी नाकटां चिकोल भरता पांयां चिकोल भरता कोपडे लोयटा अशें करून तीं शेतां येवपाक कुस्तार करता पूण वयर रावोन शेतांत फातोर मारपाक पयलू येता हय पारया धांवणायता ती फकत शेतांत देंवनासतना सोरपा बिता तीं आनी कावळ्या आमुडटा तीं ती शिक्षणां चड हें दिता शिक्षणां बरी वालोर दिता तीं शेतान देंवता केन्ना देंवना देंवता तीं मातशीं पूण थाम बीन उडयता चऱ्यांक कुणग्यांक घालता थाम एटी व्हरोन दिता चाव घेवन वयता बायलां सामोसा बटाट वडे व्हरता तशीं करता तीं कामां उकडें शीत जेवपा म्हळ्यार कुस्तार करता सुरय शीत सोदता ती म्हळ्यार आतां ती सुरयशीत बरें लागना उकडें शीत बरें लागता म्हणटा आनी जेयता आतां उकडें